जय झूलेलाल मां त स्विगी एप सां कुझु सामान खाधे जो ऑडर कयो आहे हुनमें जीअं मलाई चाप आहे पनीर आहे ऐं मंचुरियन आहे दालि पकवान आहिनि इहो मां तव्हांखे ऑडर कयो आहे पर ग़लतीअ सां हिक शइ जेकी आ्हे मां एक्सट्रा ग़लतीअ सां मूंखे न खपंदी न हुई उहा बि मां कराये छॾी आहे त उहा मां चाहिंदसि की तव्हां उहा दालि पकवान मुंहिंजा कैंसिल करे छॾियो ऐं बाक़ी जेको बि मुंहिंजो ऑडर आहे हुओ तव्हां मुंहिंजे पते ते मोकिले छॾियो